اتر پردیش میں سیاح لوگ آتے ہیں اور کئی بھی بہت جگہ سے دور دور دراز سے لوگ آتے ہیں یہاں اتر پردیش میں ایک گاؤں ہے وہاں کمبھ کا میلہ لگتا ہے اور اس میلے میں کافی کچھ ہے اور جب لوگ آتے ہیں گھومنے وہاں پہ کافی سارا سامان ملتا ہے خریداری کرنے آتے ہیں گھومنے کے لیے آتے ہیں گھومنے سے لوگوں کا اور جو مائنڈ ہوتا ہے فریش ہو جاتا ہے اور آپ کا کام میں پھر دل لگنے لگتا ہے اور اس لیے لوگ سب جانتے ہوئے بھی دور دور سے ہر جگہ گھومنے آتے ہیں اور ہر چیز کا آپ کو پتا بھی چلتا ہے اور بھی کافی شیوراتری کا میلہ بھی لگتا ہے کافی جگہ وہاں پر لوگ گھومتے ہیں اور جو یہ میلہ ہوتا ہے شیوراتری کا اس میں پوجا وغیرہ بھی ہوتی ہے تو سب لوگ وہ اپنی اپنی پوجا کرتے ہیں پوجا کا اپنے دھرم کو مانتے ہیں اور گھومتے ہیں یہیں لکھنؤ کے پاس ایک میلہ اور لگتا ہے وہاں پر بھی کافی کچھ ملتا ہے بہت اچھے سے سیلیبریٹ کر